हम जानते हैं कि वीडियो गेम कहीं भी खेल सकते हैं ठीक है इसके लिए कोई भी मैदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है हम जब कभी फ्री समय फ्री टाइम में रहते हैं कहीं भी हो या वो घर पे हो या कहीं दूसरी जगह पे हो कहीं भी हम वीडियो गेम को आसानी से खेल सकते हैं लेकिन यहीं कुछ अन्य गेम हो गया जैसे कि क्रीकेट ये सब के लिए हमें मैदान में जाना होगा और मैदान में जाने के लिए उतना आदमी अभी के समय में लोगो को वक़्त नहीं है इसलिए वीडियो गेम हमारे लिए तो सही है और हम फ्री फायर जैसे गेम खेलते हैं फ्री फायर में होता है एक जो ऑनलाइन चलता है पलस में इसमें फ़ायदा है जो आप कहीं भी इसको आसानी से फ़ोन को ले जा सकते हैं कहीं भी कैरि करके ले जा सकते हैं और कहीं भी इसको खेल सकते हैं इसलिए हमें ये सब गेम अच्छा लगता है और यही सब कारण है कि विडियो गेम को खेलने के लिए लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं और इसमें हाँ इसमें ऑनलाइन अर्निंग भी किया जा सकता है जब ये वीडियो गेम ऑनलाइन वीडियो गेम खेला जाता है उसपे पैसे भी आता है जैसे कि तीन पट्टी एक्स्ट्रा ये सब कुछ गेम हो गया जिससे लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा भी सकते हैं इसीलिए लोग अब इसीलिए हम लोग ज़्यादा ये सब गेम खेलने में उत्साहित होते हैं और हमें लगता है जो हम साथ साथ गेम खेलने के साथ साथ कुछ इनकम भी कर सकते हैं तो आजकल यही कारण है कि हम लोग वीजियो गेम को अधिक खेलते हैं